हमर इलाकामे मुख्य मुख्य रोजगार कृषि छै जे सभगोटा मिलकऽ करैत छथिन हमहुँ सभ कृषि करैत छियै कृषि करैत छियै ओहिमे बहुत मेहनत छै सभकिछु कयलाके बाद या तऽ वर्षा आबि जाइत छै टाइम पर वर्षा नहि अबैत छै तऽ कृषि बरबाद भऽ जाइत छै या तऽ पत्थर खसि जाइत छै मुदा एहिसँ फसल बर्बाद भऽ जाइत छै ओहिसे कृषिके बहुत कृषिके बहुत समस्या अबैत छै सभ टाइम पर पानि देबऽ पड़ैत छै ओहिमे टाइम पर देखभाल करऽ पड़ैत छै से केओ कोनो एहन जानवर बरबाद नहि करै कृषिके आओर एकटा भऽ गेल हमर जेना अपन बैगन रोजगार जेना कोनो बिजनेस भेलै कॉस्मेटिक दोकानके भए गेलै तऽ ओहो स्टार्टिङ्ग करैत छथिन करैत छथिन केओ तऽ हुनका सामान लाबऽ मे दिक्कत होइत छनि दऽ पे मार्केट खोजैत छथिन से कहाँ से सामान लगेबै आ ओहिके बाद फेर ओ दोकान एहन जगह पर खोलऽ चाहैत छथिन जहाँ तक आदमी जाइत अबैत रहै देखैत रहै मेन जगह पर जाहिसँ आदमी जादातर आदमीके पता चलै जइसे हम से एतहि दोकान छै ओहिसँ ओइसँ ई फायदा होइत छै कि जादा बिक्री होइत छै सभ ओतऽ जुटैत छै प्रॉफिट होइत छै फेर ओहिके बाद दुकान के डेकोरेशन करऽ पड़ैत छै किएकि आइ कल्हि तऽ ने फेसिलिटिये पर जाइत छै सभसे अहाँ फै बाहरसँ देखैत छै से हाँ ई दोकानके फेसिलिटी बहुत बढ़िआँ छै एहि दोकानमे सभकिछु होयतै तहन जाइत छै तऽ ई समस्या अबैत छै ओइके बाद सब्जीके भेलै दोकान जेना सब्जीके दोकान केओ करैत छै तऽ ओइहिके लेल ई देखऽ पड़ैत छै से सब्जी कहाँसँ लबै जे सस्ता पड़तै किछु से हम आबऽ बला आदमीके सेहो दू रुपया सस्ता मे दियै तहने हमरा ओतऽ कस्टमर एतै नहि तऽ आइ कल्हि बहुत कम्पटिशन छै हमर गाममे बहुत जादा सब्जीके दोकान कऽ लेने छै ओहिके बाद भऽ गेल किराना दोकान किराना दोकानमे ई रहैत छै से बढ़िआँ से बढ़िआँ जगह पर आदमी दुकान खोलैत छै ओहिके बाद फेर सभ आव अबैत छै ओतऽ जान पहचानके गाँव कऽ अबैत छै जादा समान समान रहैत छै ओहिके बाद समान पेरादानमे की करऽ पेरादानमे दू रुपआ सस्ता देबऽ पड़ैत छै चीज किएकि ओहिसँ जान पहचान बढ़ैत छै एक दोसरके सभ कहैत छै से एतऽ एतेक सस्ता छै ई हमरा ई देलखिन हँ गिफ्टमे या ई तऽ ओहिसँ सभ एक दोसरा के कहलासँ सभ कस्टमर जुटैत छै ओहिसँ जे प्रोफिटो होइत छै व्यापारीके आओर लेबहो बलाके सुविधा पड़ैत छै ओहिके बाद भऽ गेल अहाँकेँ ओहिके बाद मिठाइके दुकान भऽ गेल मिठाइके दुकानमे हम केओ खोलऽ चाहैत छै तऽ पहिले समान लाबऽ पड़ैत छै समान बहुत बढ़िआँ जगहसँ लबैत छै जहाँसँ ओकरा कनि सुविधा पड़ैत छै सुविधा पयलाके बाद ओ बनबैत छै ओहिमे मजदूर लगैत छै ओहिमे दोसरके काम पर राखऽ पड़ैत छै वहाँ करबाबऽ करै छै काम तऽ ताहि कऽ बाद मिठाइ बनि कऽ तैआर होइत छै ताहि कऽ बाद बेचैत छथिन ओ फेर भऽ गेलै साइबर कैफे साइबर कैफेमे हूँ आ दोकान खोललाके बाद ओहिके बाद हूँ कस्टमर अबैत छै तऽ ओहिमे अप्लाइ करैत छै कोनो गवर्मेन्ट जोबके केओ स्टुडेन्ट जाइत छै करबाबऽ तऽ दो दोसर जगह जेनाकि दू सए रुपआ लय छै तऽ वहाँ सए रुपआ मे करैत छियै पहिरादानमे तऽ ओ दोसरके कहतै से हँ ई सए रुपआ मे करैत छथिन हिनका ओतऽ चलियौ ओहिसँ जादा कस्टमर जुटैत छै एक दुसराके कहलासँ सभ अबैत छै